पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्णा नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर तकरोही